एखन डिजिटल अहाँके वैश्विक स्तरपर एक महत्वपूर्ण अङ्ग बनि गेल अछि ओना तऽ एहिमे अहाँके से बनाओल भेटैत रहैत अछि आओर लोक देखैत अछि लेकिन एहिसँ हम ऊपर बुझैत छी अपन हस्तकलाके फिर भी डिजिटलो कला एक महत्वपूर्ण कला अछि ई नीक अछि मनुक्ख जे बनबैत अछि कला तऽ ओहिमे समय लगैत अछि आओर ओहि सङ्ग सङ्ग मनुक्खके अहाँके अपन से कलाकेँ उकेड़ैके लेल एक ई भेटैत छै जे मनुष्यके सन्तुष्टि होइत छै आओर हर मानव एक कलासँ अपना आपके से अवसादमे जाइसँ रोकि सकैए आओर डिजिटल कला तऽ बनल बनायल भेटैत छै तऽ डिजिटल कला एहि क्षेत्रमे हम मनुक्खक या मानवीय कलाके हम बेसी महत्व बेस महत्त्व दैत छियै डिजिटल कलासँ

आओर एहिसँ होइए कि हमरासभके निर्भरता डिजिटलपर बहुत ज्यादा बढ़ल जाइत अछि आओर दिमागी रूपसँ जहाँ तक कि अहाँके बच्चासभ जे एकर कनी बेसी उपयोग करैत अछि तऽ ई हमरा बुझनासँ ओतेक बेहतर कलामे हम नहि मानैत छी हम मनुखक कलाके एहिसँ ऊपर बुझैत छी